कक्राझार जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि सोलोंथाय एबा सोलोंनाय खाबुफोरानो जाबाय जेरै इउ एन एकाडेमि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटी आरो नार्सिं सेन्टार बेफोर गासिबावबो खाबु दं आरो जेरै इउ एन एकादेमिनिफ्राय इउ एन एकादेमियाव स्थुदेनसफोरा मोजाङै थिसारसफोरा मोजांयै फोरोंनानै मोजाङै रिजालत लानो हायो जेनावबा ओइस एस फोरावहाय मोजां रिजालथ उथ्रिसारनो हायो आरो बेफोरबादिनो इउ एन एखादेमिया गोबां नाम जायो मोजां रिजालथ मोन्नानै बेखायनो आरो जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटी बड'लेण्ड इउनिभारसिटीयावहाय गोबां गोजान गोजाननिफायनो गोबां गोजान गोजाननिफ्राय एम ए नि इनट्रेनस लानो फैयो आरो बेबादिनो खायफाया मोजां जानानै थाङो खायफाया नि रिजाल्टा गाज्रि जायो आरो मोजां रिजाल्टआ बावनो फरायनो मोनो बावनो फरायनानै गोबां मोजां मोजां रिजालथ लानानै उथ्रिगासिनो दङ आरो सि आइ थि कलेजबो दङ सि आइ थि निफ्राय हाय इनजिनियार थेकनलजि बेफोरबादि बेफोरबादि लानो हायो आरो आरो बावहाय बे खाबु फोरा जिल्लानि गासै जायगायाव दावगानाय बिहोमा होयो जे जेन'बा गोजान गोजाननि सुबुंफोरा फैनानै थाफैनानै जोङो न'भारा जेन'बा भारा थाफैयो बेफोरनि रांखान्थि बेलायावहाय जौगा बिहोमा होयो आरो आरो गोबां बिहोमा होयो जेन'बा स्थुदेनटसफोरा मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां फरायनानै गोजाननिफ्राय थाफैनानै मोजाङै मोजां फरायनानै रिजाल्टखौ मोजाङै लानो हानानै बेफोरावबो जेन'बा कलेज बा स्कुला मोजांयै नाम जानो हायो बेफोर बादि बिहोमा होयो खाथि खालायाव थानाय मुंदांखा कसिं क्लास फोरा इनट्रेनसफोरनि थाखाय थियारि खालामनाय मिरुफोर दङ औ दङ जेरै जेरै माबायावबो लायो सि आइ थि यावबो लायो आरो क'क्राझार कलेज बेफोरावहाय इनट्रेनसफोर लायो आरो सरकारि फोंरोसालिफोरनि थासारिया माबादि जानानै दङ होनोब्ला सोरकारि सोलोंसालिफोरनि थासारिया मोजां जानानै दङ मानोना स्थुदेनफोरा मोजाङै फरायनानै मोजाङै नाम लाखिनो हायो अब्लानो स्कुल बा टिसारफोरनिबो नाम जायो जेरै टिसारफोराबो मोजांयै फोरोङो बेनिखायनो स्थुदेनफोराबो रोङो बा स्थुदेनफोराबो मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हायो बा सेथि मासियावहाय आवग्रिनानै लानो हायो बेनि थाखायनो सोरकारि फोरोंसालि फोरनि थासारियाबो मोजां जानानै दङ आरोखि